ٹھگی لوگ اکثر کئی طرح سے کرتے ہیں اور ایک ٹھگی کا شکار میں بھی ہوا جس میں ایک سامان میں نے خریدا اور جب مجھے دکھایا تو اصلی سامان تھا اور جب مجھے دیا تو خاموشی سے کیسے کر کے اس نے پیک کر دیا اور میں وہ سامان لے کر اپنے رہائش گاہ پہ آ گیا جب یہاں آ کر اس کو چیک کھولا اور اسے صحیح سے چیک کیا دیکھا تو وہ نقلی چیز تھی اور وہاں پر جو شاپ پر دکھائی گئی وہ اصل چیز تھی اور اس طرح سے لوگ ٹھگی کر جاتے ہیں اور میں بھی اس طرح کی ٹھگی کا شکار ہوا وہ خریدا گیا پروڈکٹ میرے لیے بیکار ہوگیا اور میرا محنت کا کمایا ہوا پیسہ بھی ضائع ہوگیا